جیسے کہ اب تو گیم سبھی کے فونوں میں ہوتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑے ہو ہر کسی کے فون میں جیسے ٹیمپل رن اور اسنیک والا کار والا بہت گیمس ہوتے ہیں پتہ نہیں دنیا میں کتنے گیمس ہیں پر چھوٹا بھی کھیلتے ہیں اور بڑے بھی کھیلتے ہیں بڑے انسان بھی ببلس والا گیم کھیلتے ہیں پر گیم کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے جیسے کہ گیم سے تو آئز وغیرہ بھی کھراب ہو جاتی ہے بچے بگڑ جاتے ہیں کار دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں مما پاپا ہمیں یہ والی کار چاہیے نہیں ہمیں یہی چاہیے ہمیں یہ والی کار چاہیے پر گیم کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو اچھی تو بات ہے کہ ہم مطلب کچھ سیکھتے بھی نہیں ہیں اس کے اندر تو صرف جو گیم بتاتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے پر کچھ فون ہی چلانی اچھی بات نہیں ہے آئزیں خراب ہوتی ہیں کم سے کم پندرہ سال کے بعد تک تو فون نہ دیکھیں کیونکہ گیم سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں اور گیم کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے فون آئز خراب ہو جاتی ہیں بہت بچوں کے بچوں کو اتنے شوق ہوتا ہے فون چلانا گیم کھیلنا فون مما سے فون لیتے ہیں گیم کھیلتے ہیں کار والا بہت گیم آ چکے ہیں پتہ نہیں دنیا میں سارے گیم کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی